नमस्कार सर सर मुझे थोड़ी स्पोर्ट में दिक्कत आ रही है हाँ थोड़ी रनिंग में भी जी त थोड़ी रनिंग में भी दिक्कत आ रही है मतलब कन काफी स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी मेच के अंदर जी ओ और बाकी केस में भी आती आजकल शायद ज्यादा टाइम हो गया ना बीच में खेला नहीं उसकी वजह से

हाँ वो

मतलब गेम के फोक्स करना है गति भी काउन्ट करनी है उस टाइम